महिलाके यहाँ देखै छी महिलाके सभसँ बड़ा चुनौती भेलै अहाँके पढ़ाइ लिखाइ महिला पुरुष साथ साथ महिला जे करै छै पुरुषो करै छथिन जे पुरुष करै छथिन से महिला भी साथमे साथ दऽ कऽ करै छथिन जे अहाँ करै छी काम तऽ हम किए नहि करब हमहूँ ई काम कऽ सकली हन सभकिछु साथ साथमे पढ़ना लिखना किछु भी हो जो किछु भी काम पढ़ना लिखना हो देखै छियै महिलाकेँ बनै छथिन बड़ा बड़ा पुलिस अधिकारी पुरुष आ महिला अपना साथमे मिलि जुलि कऽ अपना घर संसार जो भी अपना मिलि जुलि कऽ चलबै छथिन पति पत्नी हो चाहे कोइ भी हो घर संसार महिला देखै छियै आजकल ज्यादातर महिला अधिकारी आजकल कहाँ कहाँ पहुँचल छथिन शिक्षा विभागमे हो चाहे किसी भी विभागमे हो देखै छियै हम महिला आज कल जे पुराना पुराना छथिन महिले रहै ने अथि अधिकारी अच्छा अच्छा पोस्ट सभमे ग्रामीण निभा चुकलखिन हन आगे भी निभाबै छथिन सभ गोटा महिला आजकल ज्यादातर पढ़ाइ लिखाइमे ज्यादा निर्भर छथिन पढ़ाइ लिखाइ करै छथिन आ सोचै छथिन हम आगे बढ़ी अपना किछु करियै अपना काम महिला पुरुषमे कुल मिला कऽ आजके टाइम कोइ अन्तर नहि मानल गेलै हन महिला पुरुष दुनू सेम मानल गेल हइ आजके वक्तमे जहाँ महिला वहाँ पुरुष जहाँ पुरुष वहाँ महिला किसी तरहके भी अन्तर नहि मानल जाइ गेलै हन आइ तक हर चीजके सामना करनेमे निर्भर करै छै कि ई काम करयके छै हमरा जँ ओ करै छथिन तऽ हमरासँ किएक नहि होतै हमहूँ करबै ओ कऽ लेथिन तऽ हमरासँ किएक नहि होतै हमहूँ कऽ लेबै आत्मविश्वास हुनका पास भी हइ आत्मविश्वास हमरा पास भी हइ आओर की इतना ही हइ बस हुनका नाम पुरुष हइ हमारा नाम महिला हइ पुरुषसँ ज्यादा महिला करै हथिन बाँकी जे हइ जे घरेलू काम तऽ करबे करै हथिन ठीक छै